दस हज़ार तीन सौ बाईस नौ हज़ार छः सौ अट्ठासी बारह हज़ार चार सौ छः नौ हज़ार दो छः हज़ार तीन सौ छियानवे